बचपनके किछु याद एखन तक हमरा जीवनमे स्मृत होइत रहैत अछि जे खास कऽ कऽ जखन हम पढ़ैत रही अपन मास्टर साहेब लग तऽ ओ हमरासभके करची कलमसँ अभ्यास करबैत छलथि हे जकर परिणाम भेल जे हम सुन्दर सँ लिख सकैत छी कोनो शब्दके कोनो अक्षरके कोनो वाक्यके सुन्दरसँ लिख सकैत छी अक्षर गोल गोल होइत अछि आओर ओ बार बार हमरा याद गुरूजीके दियाबैत रहैए जे गुरूजी छथि जे हमरा हाथपर छड़ीसँ मारैत छलैथ हे तकर परिणाम अइ जे आइ हम सुन्दर मोती सन अक्षरमे अपन भाषा लिख सकैत छी आओर ई जे मैथिलीपर हमरासभके एतेक बढ़िआँ पकड़ अइ तकर मुख्य वजह अइ ओ बचपन जाहि समयमे हमर गुरूजी एहिपर हमरा हमेशा कहैत रहैत छलथि जे अपन मातृभाषाके प्रयोग करू आओर आइ ठीके बुझा रहल अइ जे अपन मातृभाषासँ बढ़िआँ किछु नहि होइत छै ताहि दुआरे मातृभाषाके हमेशा लोकके याद रखबाक चाही आओर बचपनके बहुत रास याद अछि सङ्गी सभक विभिन्न तरहक जखन